پرندوں کو دیکھنے کے لئے مناسب سامان کا انتخاب کرتے وقت میں ان مواقف کو مد نظر رکھتا ہوں جہاں پر پرندوں کی نظریں خصوصی طرح برتی ہوں میں عموماً ایک قوی دوربین پر موکوز ہوتا ہوں جو مجھے ان کی تفصیلات کو دیکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے لیکن میرے لئے اہم ہے کہ میں پرندوں کے قریب جانے کی کوشش کروں تاکہ میں ان کی فطرتی روایات اور رفتار کو بھی محسوس کر سکوں